वॾे में वॾी स्ट्रैंथ वॾे में वॾी ताक़त मुंहिंजी त परिवार आहे अॼु उन्हनि जो साथ आहे त असां हर काई ॻाल्हि हर काई शइ करे सघूं था उन्हनि जे साथ जे बिना त कुझु बि मुमकिन कोन्हे

हर ॻाल्हि में पॉज़िटिव सोचण हा ईअं न आहे की बिल्कुलु हंडरेड पर्सेंट पॉज़िटिव आहियूं किथे किथे नैगेटिव थॉट अची थो वञे पर उन खें वापसि थोरी देरि खां पोइ पॉज़िटिव कनवट करे अॻियां मूव ऑन करणु जेतिरी कपैसिटी असां रखूं था त मूंखे लॻंदो आहे की इहा मुंहिंजी वॾे में वॾी मुंहिंजी ताक़त आहे

हिननि में असांखे अटिकी रहण में त कोई मतिलबु कोन्हे रस्तो ॻोल्हे अॻियां हलिणो ई आहे